हा साईं कहिड़ो हाल आहे आऊं बि ठीकु आहियां ॿियो ॿुधायो स्कूल में सभु बढ़िया आहे ॿियो असांजे स्कूल में हिकु प्रोग्राम थी रहियो आहे

छोकिरियुनि जी पढ़ाईअ लाइ हा नियाणियुनि जी पढ़ाईअ लाइ त असां उन्हनि खे जीअं अॻियां वधाइण था चाहियूं त उन में असां असांखे तव्हां जी कुझु सलाहु खपे भाई उन्हनि जीअं तव्हां सलाहु ॾियो त असां पंहिंजे जेके कम वारी माइयूं आहिनि उन्हनि खे असां पहिरीं कीअं सम्झायूं त उहे जीअं सुठो में सुठो असांखे पंहिंजो ॾियनि त भाई असां फंक्शन करे सघूं अच्छा ॿियो न इहो इन में यानी तव्हां ऐं असां मिली करे उन्हनि खे सम्झायूं न त जेतिरो थी सघे उहो पूरो ध्यानु हिते ॾियनि सुठे नमूने सां पंहिंजो नियाणियुनि जो ध्यानु रखनि ऐं जेके असांजा ॿाहिरां अचनि माण्हू उन्हनि जो बि हीउ पूरो ध्यानु रखनि जी भई हिकु ॾींहुं पहिरीं इन्हनि खे सम्झायो वञे त सुठी ॻाल्हि आहे अच्छा

भाई सलाहु सुलीह सां करूं कयूं ॿियो तव्हां ॿुधायो भाई पाणी जी बोतलियूं जीअं रखनि ऐं जीअं पुष्पा ध्यानु रखे गैस्टनि जो हे न घणे वजे ईंदा म मिजमान घणे वजे था अचनि त उन हे न उन्हनि जो बि पाण पहिरीं ध्यानु रखूं त गेस्ट अचनि हा भाई सलाहु सुलीह सां ई कम थींदा ऐं तमामु बढ़िया सुठी सोच ईअं आहे ऐं गॾिजी करे कंदासीं त वधीक ई सुठी ॻाल्हि आहे हा बसि उहा ई ॻाल्हि आहे भाई असांखे इन्हनि खे इहो सम्झाइणो आहे त चिलाइणो कोन्हे बिल्कुल बि जेके असांजा कम वारियूं आहिनि उहे इहो ध्यानु रखनि त जेके बि हुन में आयल आहिनि प्रोग्राम में माण्हू थिया या असांजूं नियाणियूं थियूं या ॿियो केरु माण्हू आयल आहे जंहिंमें उहे चिलाइनि न प्रेम प्यार सां वेही करे असांजी ॻाल्हि ॿुधनि ऐं उन जो ध्यानु रखनि त ॿई असांखे अॻियां छा करिणो आहे भाई पाण खे इन ॻाल्हि जो बि ॾिसो ध्यानु रखिणो पवंदो त ही जेके पंहिंजा कम वारा आहिनि या कम वारियूं आहिनि इन्हनि में बि जेके सुठा आहिनि पाण उन्हनि खे ई घुराईंदासीं छा छो जो हीअं जेके आहिनि कुझु उहे कम में ध्यानु घटि ॾियनि था त उन्हनि खे पाण खे हिननि खां अलॻि रखिणो आहे ऐं जेके चङी तरह करे सघनि उन्हनि खे असां घुराईंदासीं उन्हनि खां असां कम कराईंदासीं उन्हनि खे असां पहिरीं ॿुधाए छॾींदासीं त हिते असांखे कंहिं तरह जो बि गोड़ न खपे असां जेको बि चऊं था असां जेको बि चऊं था से सभु ध्यान सां ॿुधनि हा हा ध्यान सां हा बसि ध्यान सां ॿुधंदा त उहे पंहिंजे ज़हन में उन ॻाल्हि खे रखंदा ऐं उहो असांजो अॻियां कमु ईंदो

हा बसि न कुझु पंहिंजा हीअ कम वारियूं आहिनि न उहे कम खां थोरो सो परे भजंदियूं आहिनि त उहा ई ॻाल्हि आहे उन्हनि खे पाण खे परे रखिणो आहे हा बसि बसि बसि हा ठीकु आहे ठीकु आहे ओके